مشرقی دہلی ضلع میں عموماََ اچھا صحت کی دیکھ بھال کا نظام موجود ہے یہاں مختلف طبعی سہولیات اور خدمات دستیاب ہیں جیسے کہ بیماریوں کی تشخیص علاج اور دوائیوں کی فراہمی مقامی ہسپتال کلنکس اور طبعی مراکز زیادہ تر مشرقی دہلی میں موجود ہیں جو عوام کو معمولی سے لے کر مہنگی بیماریوں کا علاج فراہم کرتے ہیں مقامی کمیونٹی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مشرقی دہلی کے حکومتی ادارے غیر سرکاری تنظیمیں مختلف صحت کے منصوبے تد بناتے ہیں جو عوام کی صحت کے دیکھ بھال کو مدد فراہم کرتے ہیں علاوہ ازیں مقامی علاقوں میں صحت کی تربیتی مہم میں شامل ہوتے ہیں تاکہ لوگوں کو صحت کی اہمیت اور صحت بچاؤ کی تدبیر کا علم ہو اس طرح عوام کی ضروریات کو پورا کیا جاتا ہے اور مشرقی دہلی میں صحت کی دیکھ بھال کا نظام قائم رہتا ہے